ہیلو جی بولیے اچھا تو کب سے ہو رہی ہے آپ کو یہ پرابلم تو کوئی میڈیسن لے رہے ہیں فی الحال ابھی آپ تو کچھ امپرومینٹ نہیں ہوا ہے ابھی ابھی فی الحال کیسی کنڈیسن ہے ابھی ہے فیور آپ کو آپ نے کلینک وزٹ کیا تھا کیا دیکھیے ایکچولی اب آپ بتا رہے ہیں تین چار دن سے آپ کو بخار ہے تو ابھی تو یہ میں کر سکتی ہوں آپ کو ایک اور ایک دو دوائی میں سجیسٹ کر دیتی ہوں لیکن صبح آپ آ کے کلینک وزٹ کریں کیونکہ جس ٹائپ کا ڈینگو وغیرہ چل رہا ہے ملیریا چل رہا ہے اگر آپ کا فیور نہیں اترتا ہے تو اس کے حساب سے مجھے آپ کے کچھ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرنے پڑیں گے ابھی فی الحال جو ہے آپ پیراسیٹامول لے لے لیجئے اور پانی کا انٹیک زیادہ رکھیے پانی آپ کو زیادہ پینا ہے اور اپنے ڈائٹ جو ہے وہ اچھی طرح لیجئے فروٹس وغیرہ اور اگر آپ کو ہاں پیراسیٹامول لے لیجئے ابھی کیونکہ دیکھئے میں ابھی آپ کی کنڈیشن بنا دیکھے آپ کو میں اور زیادہ دوائی کنسلٹ نہیں کر سکتی اور او آر ایس کا گھول لے لیجئے اس کے بعد جیسی بھی آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے صبح جب آپ مجھ سے بات آپ کلینک وزٹ کریں گے تو اس کے اکارڈنگ میں آپ کی سچویسن دیکھ کے آپ کو اور دوبارہ میڈیکیٹ کروں گی کلینک صبح نو بجے اوپن ہو جاتا ہے آپ آ جائیے نو ساڑھے نو بجے تک ٹھیک ہے آپ صبح آ جائیے ابھی پی سی ایم وغیرہ لے لیجئے اور کوئی دقت ہوتی ہے تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں اوکے ٹیک کیئر